उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बि जेकी समाजिक या समुदाय जी विच में झगड़ा थींदा आहिनि उन जे लाइ सरकार पुलिस बल जी सुठी व्यवस्था कई आहे उन जे अलावा पी ए सी जे ऐं राष्ट्रीय सुरक्षा दल बि तमामु मौजूदु रहंदा आहिनि सरकार ज़ोर आज़माइश करे जेको बि पक्ष ग़लति कमु कंदो आहे उन जे इन तकतियुनि सां दबाए करे जेको बि पाण में ऐं सोहार बिगाड़नि जी कोशिश कंदो आहे उन खे रोके करे पंहिंजो सवादु वापसि ठाहिण जी कोशिश कंदी आहे